मां पंहिंजे घरि आयल महिमाननि जो लॻाव ॾाढो सुठो रखण ईंदो आहियां हिन में कोई तकलीफ़ न अचे हुनखे हर सुखु दुख में ख़ुशि रहनि ऐं खाधे में खाइण में उन्हनि खे इअं लॻंदो आहे काई सुठी शइ ठाहिराए करे खाराए उन्हनि खे ख़ुशी थिए मांखे बि ख़ुशी थींदी आहे जीअं पंहिंजो चांहि नास्ते में थियो पंहिंजो छा चवंदा आहिनि रोटीअ में पंहिंजो काई स्पेशल डिश सब़्जी थी उहो ठाहे चांवर मतलबु फ्राई वग़ैरह थिया राईस थिया मतलबु जेको बि महिमान अचे हुन सां गॾु व्यवहार सुठो ई रखिणो आहे पाण खे ऐं सुठो ई रखंदा आहियूं ऐं महिमान खाई पी खाई पी ख़ुशि थी करे वञे हुन में ई पाण खे आनंदु ईंदो आहे ऐं पंहिंजो छा चवंदा आहिनि असां त रोज़ु चाहींदा आहियूं त भाई हमेशह ईंदा रहनि महिमान मां उन्हनि जी सेवा में हाज़ुर रहा उन्हनि खे काई तकलीफ़ न अचे संबंध बि सुठो रहे ऐं पाण बि राजी ख़ुशी मतलबु हलंदा रहूं